जोंनि टाउनाव दा नायनो थाङोबा गोबां जेंनाफोर दङ गाहाइ लामाफोराबो जाजोबाखै आरो जादोंबाबो सिस्टेमेटिक जायाखै आरो द्रेइनेस द्रेइन निबो प्रब्लेम दङ जोङो दै थांनो थाखाय अखा हादै थांनो थाखायनो जोङो थोजासे द्रेन गैया दंग' जाम्फै आरो दंबाबो जेबो माने जंसन कानेकसन बे गैया दा जायनि थाखाय एसे अखा हाबानो दै लोमनाय लामानि फ्रब्लेम द्रेन नि फ्रब्लेम बे दङ जोंनाव बेयो थोजासे दङ दा बेफोरखौ बानायनो थाखाय सरखारा मोजां प्लेन लायोबा मोजां एनुवेल प्लेन खेबसेनोथ' हाजोबखाया जेनेबा बोसोरसेयाव खावसे बानायबाय नेक्स आव आरो खेवसे बानायलायबाय बेफोरबायदि प्लेन लायोबा मोजां स्टेप बाय स्टेप आरो दा जोंनि कक्राझार टाउन आवहाय मोनसे आन्दार ग्रेदेद हस्पिथाल दङ सावस्रि जोथोन लानो थाखाय बेवहाय गोबां सुबिदायानो गैया दङ माखासे सुबिदा किन्तु बे थोजासे नङा आरो बेनि मेसिन फोरा फुराना जाबाय गोजाम जाबाय जायनि थाखाय नांगौ बायदि जोङो सावस्रिखौ जोथोन लानो हाया आरो नांगौ समावहाय जोङो बेखौहाय साब सिखोन खालामनानै लानो हाया दा सावस्रि जोथोन लानो थाखाय जों थाङो हस्पितालाव देहा फाहामसालियाव नाथाय जोबोद लेथ्रा जों नुनो मोन आरो समाव डाक्टर गैया नार्स गैया एखम्बा मेदिसिन गैया बेफोरनि जेंनाखौ जों जानाय नुबाय थायो ओंखायनो आङो सरखारखौ बेखौनो खावलायगोन डाक्टर फोरनि भेकेन्ट पस्ट आवहाय थाब थाब सोसनथिननाय आरो माखासे मदिसिन फोरखौ समाय मथे साप्लाइ होनाय आरो समाय मथे देहा सावस्रि फाहामसालिखौ साबसिखन खालामनाय बेफोरखौ आङो बेफोरनि थाखायनो आङो सरकारखौ गुरैयै खावलायगोन जोंनियावहाय दा फरायसालिफोराबो बिदिनोसै प्राइभेट फरायसालिफोर दङ बेखौबोथ' बुंनानै लाब गैला किन्तु जोंनि सरकारि फरायसालिफोरा दासिमबो नांगौबायदि सुबिदा मोनाखै लासै लासै बानायदोंबाबो गोबां बानायनांगौ दंबावो बबेबा बबेबा फरायसालियावथ' जिरायनो थाखाय मासि गैया बेन्स गैया देक्स गैया बेबायदि जानानै दङ बेफोरखौ सरकारा नोजोर होयोबा मोजां